جی ہاں ہمارے یہاں گاؤں میں کاروبار کی بات کریں تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طرح کے کاروبار کو شروع کیا ہے کیونکہ لوگ کاروبار کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کاروبار انسان کو مالی طور پر بہت زیادہ ترقی دیتا ہے ہمارے دیہات میں ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو یہاں شروع ہوئے ہیں اور اس کاروبار میں ہمارے ہمارے یہاں کے بہت سارے تاجروں کو بہت کامیاب کیا ہے انہوں نے بالکل کم لاگت سے اس کاروبار کو شروع کیا شروع میں ناکامی ہاتھ آئی لیکن پھر اس کاروبار میں محنت اور لگن اور ساتھ ہی ایمانداری نے انہیں بہت آگے بڑھا دیا اور آج وہ ہمارے علاقے کے کامیاب شہرت یافتہ تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اس کاروبار کے ذریعے وہ بہت آگے تک گئے ہیں ان میں سے ایک کپڑے کا کاروبار ہے اسی طرح ایک کاروبار ہے کھیت میں پھل اگانے کا اچھے اچھے نایاب اور عمدہ پھل ہمارے یہاں اگائے جاتے ہیں